आमी वेगवेगळ्या संस्कृती उत्सव मनयतात जशें की चवथ चवथीक आमी पंदरा दीस आसतना आमी तयारी करता घरांत निवळ करता घरांत फोल्यो लायता पेंट मारता आनी चवथीक जें कितें लागता माटोळे सामान तें रेडी करता जेन्ना चवथीचो दीस आयलो की आमी गणपती हाडपा वयता सकाळी न्हांवून गणपती हाडून जालें की पुजेक लायता जेवणाची तयारी करता आरती जाली की जेवून मागीर सांजे परत पुजेची तयारी करता पुजा करता फुगडी खेळटा आनी दुसऱ्या दिवसी न्हांवून करून सगळे आमी आरती करता आरती करून जाली की फुगडी खेळटा सांजचे मागीर गणपती पावपाचो तयारी करता सगलें आमी उमेदीन गणपती पावयता आनी मागीर दिवाळेचो सण आसा दिवाळेच्या सणाक आमी सकाळी न्हांवून कारीट आमी कपला लायता मागीर आमी फोव कालोवन खाता लक्ष्मीचो सण आसता लक्ष्मी बसयता आनी गरबा खेळटा पुजा करता लक्ष्मीची गाडयेक आमी फुलां घालता गाडयेची पुजा करता दुकान आसल्या दुकानाची पुजा करता जशें की दसऱ्याचे सण आसा गाडयेक पुजा करून फुलां घालता आनी जसो की शिगमो आसता शिगम्याक आमी आमचे जें चेडे चेडे भुरगे आसा ते चड करून आमी शिगम्याक वयता आनी ते गांव वेगवेगळ्या गांवांनी वयता वेगवेगळ्या गांवात वचून ते घेवन सगळे वयता आनी जशे घरान एक एक घरान ते खेळटा तांकां एक बायल आसा ती आरती दिता आरती दिवन जालें की तांकां नाल्ल बी दिता मागीर जसो की होळी आसा होळयेक आमी होळयेक जात्रा आसता होळयेक आमी होळी जळयता नाल्ल फोडटा होळयेक जात्रा जशी की आमी दिवजां घेता गुडी घेता सगली आमी उमेदीन जात्रा करता